میں جے پور کی ایک جگہ اجمیر شریف گھومنے گئی ہوں وہ بہت حسین جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے وہاں میں دو دن رکی ہوں ہوٹل لیا میں نے ہوٹل کو میں نے کم سے کم پیسے میں لیا اور کم وقت میں نے ہوٹل میں کم وقت گزارا اور اجمیر میں زیادہ تاکہ میرے پیسے وہ بچ سکے اس روم تک کے میں اپنی فیملی کے ساتھ گئی ہوں میں اور وہاں پہ جو میں نے ہوٹل میں کھانا نہ کھا کے میں نے اجمیر میں کھانا کھایا جو وہاں جمعہ کے وقت کھانا ملتا ہے وہ کھانا کھایا میں نے بہت خوبصورت جگہ ہے